ہیلو جی ہاں میری علی نواز ٹراویل ایجنسی سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا جی سر ہاں دراصل مجھے ایک فرینڈ نے آپ نے نمبر دیا تھا اُنہوں نے کہا تھا کہ آپ اچھی آپ کی سروس ہے در اصل مجھے ایک ویکیشن پہ جانا ہے ٹورس کے لیے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں کار وغیرہ اویلیبل ہیں کیا اچھا اچھا چلیے یہ تو ماشاء اللہ سر مجھے ویسے جو ہمارا پلان بن رہا ہے وہ سر کشمیر کا بن رہا ہے اچھا جیسے شملہ چلیے وہ ہم اچھا رہے گا ویسے شملہ بھی اچھا ہے کوئی ایسا نہیں ہے ہم ویسے ہی باہر کا پلان بن رہا تھا تو اگر کشمیر نہیں ہے تو وہاں بھی شملہ چاہ ہو جائے گا کوئی دقت نہیں ہے اچھا تو یہ آپ مجھے بتائیں شملہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر کیا مطلب اُس کا رینٹ ہو جائے گا کتنا پڑ جائے گا سم تھنگ سر زیادہ تو نہیں آپ بھی جانتے ہیں دوست وغیرہ ہیں اگر ہم جائیں گے تو سم تھنگ آپ پانچ یا چھ چھ بندے ہیں سر ہم وہاں پہ چھ چھ پرسن ہیں تو آپ دیکھ لیجیے کیا پڑ جائے گا اچھا چلیے تو یہ تو چلیے اچھی بات ہے تو آپ ایک کام کریں آپ میری جو ہے نا آج کیا تاریخ ہے آج چھ تاریخ ہے تو آپ میرے کو کیا کہتے ہیں دس تاریخ کی میری آپ بکنگ کر دیجیے اور صُبح آپ میرے کو مطلب ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے نا اوکے اوکے چلیے میں اِس کو ایڈریس سے آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ